ہاں ہیلو کیب ڈرائیور ہاں یہ میرے کو نہرو زولوجیکل پارک جانا ہے چار آدمی ہیں

تو کتا لگے گا کیا کیا کرایہ لے گا تو پندرہ سو ارے تمہارے کو معلوم کہاں ہے زولوجیکل پارک ہاں تو بادی پورہ یہیں ہے پندرہ سو کیسا اچھا کہاں لمبا پھر کے جاتے کہاں لمبا پھر کے جاتے ارے ارے اتنی دور سے کہے کو لے کے جا رہا ہے بھائی یہاں پہ اتنے شانی منڈل سے لیفٹ لے کے نکل کے تو بادی پورہ آ جاتا نا ارے تمہارے کو معلوم کیسا کیا ہے رستہ کیسا ہے ایسا معلوم تو پھر معلوم نہیں تو اتا کہے کو بول رہا ہیں جی وہاں پہ ٹریفک بھی کم رہتا ہے میں بول رہا ہے اس رستے میں ارے نہیں رہتی میں بول رہا ہوں اس رستے ارے میں بول رہا ہوں سا راستہ چھوٹا ہے تم پندرہ سو زیادہ بول رہے ہو نا تھوڑا کم کرو ارے بہت زیادہ بول رہے ہو تیرہ سو بول کے چار لوگوں کو تیرہ سو لیتے جی تم چار لوگ ہیں ہم لوگاں وہ بھی فارنر سے بولو وہ لوگ کو باتاں بھی نہیں آتے کچھ بھی اپنے تو ٹورسٹ ہیں بھئی آپ سب بھی لوٹ لیں گے کیا تھوڑا کم کرو تو آٹھ سو روپئے سے بڑھ کے نہیں دیتا ہو میں آٹھ سو روپئے سے بڑھ کے نہیں میرے کو میں ادھر سے بھی کیب والے مل جاتے ہیں آٹھ سو روپئے برابر ہے آٹھ سو میں چلنا ہے چلو اچھا ٹھیک ہے چلو ہاں یہاں پہ بازو گلی میں گھر ہے میرا میں وہاں پہ ہی میرے پورے دوست آئے ہیں وہاں تک چلو ذرا ٹھیک ہے ہاں آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ ہاں ٹھیک ہے